मुझे घर को सजाने के लिए बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत कुछ जो कारोकाज और जो तंत और जो पारम्परिक जो चित्रकला है में वह सब बहुत बनाती हूँ पहले पहले जब में छोटी थी यह सब मुझे पता नहीं था मतलब मैं बनाती थी लेकिन मैं अच्छे से नहीं बना पा रही लेकिन अब जब मुझे सारे मतलब वह द जो वह चीज़ बनाने के लिए जो जो चाहिए उन सब मैंने मतलब मुझे जान गई हूँ और उनमें से में बहुत सारे जो घर को सजाने के लिए जो कारोकाड जो होता हे तो वह सब मैं बनाती हूँ और में मेरे घर में मेरे मतलब हम बाहर से ज़्यादा नहीं ख़रीदकर आते हैं मतलब हम घर में खुदी से ख़ुद बना लेते हैं कि हमारे घर को क्या सुन्दर लगता है और वहाँ पर क्या रखे रखेंगे तो अच्छा लगेगा हम यह सोच कर ख़ुद को खुद के घर को खुद ही सजा लेते हैं ओर जब मैं पहले ही कोशिश की थी कुछ बनाने के लिए वह तो बिगड़ गया और दूसरी बार ऐसे ही बिगड़ बिगड़ कर वह अच्छा बनाता है पहले किसी का अच्छा नहीं बनता